हेलो केहन छी अहाँ हँ हँ हमहूँ बहुत बढ़िआँ छी कहलहुँ हँ आब जे इलेक्शन आबि रहल छै ओहिमे केँ जिततै अहाँकेँ की लागैया हँ हँ

हँ हँ हँ हँ बहुत नीक लागल देखिऔ एखने राम मन्दिर बनेलखिन अयोध्यामे ओहिमे कतेक की केलखिन हँ से तऽ बुझले अइ चरण पादुका बनेलियै हँ आओर जनकपुरसँ त्यौहार जेथीन हँ हँ काल्हिओ गेल छलखिन मोदीजी ओतऽ एतेक सुन्दर स्पीच देलखिन हमरा तऽ ईहे लागैया जे एहिबेर मोदिये जी जितथिन अहाँ ककरा देबै भोट हँ हँ किसानके तऽ बहुत मदद केलखिन हँ देखियौ दू हजरियो हूँ हूँ हँ हँ हँ हूँ हूँ हूँ हमहूँ तऽ इस तरह से एहिबेर तऽ हम तऽ मोदियेजीकेँ देबनि हुनके बनेबनि फेरसँ किएकि एतेक दिनमे एतेक केलखिन एतेक दिनमे एतेक किछु केलखिन हँ तऽ आगाँ तऽ आओर जादा करथिन हूँ हूँ बहुत बढ़िआँ कऽ रहल छथिन किसानके देखिऔ पहिले तऽ किछु एहन सु विधा नहि छलैया एखन तऽ दू हजरिया प्रोबाइड केलखिन हँ ओ दू हजरिया दऽ रहल छथिन ओहिके बहुत जनधन योजना देलखिन बनबेलखिन कार्ड ओहिमे देखिऔ सबके पन्द्रह सए रुपआ कऽ देलखिन बहुत बढ़िआँ केलखिन एहन तऽ भेल नहि छलै कहिओ हूँ हँ हँ हँ से तऽ छै तऽ अहाँ तऽ अपन आसपास किछु सेहो दिअबनि हम ओहि जग अहाँसँ गप करैत छी से हम सब तऽ देबे करबनि लेकिन अहूँ अपन आसपासके जे भी छथिन हुनका अहाँ कहबै से हँ हुनके दिऔ किएकि सब नहि ने समझि पबैत छथिन हँ हँ हँ हँ हमहूँ तऽ अपन हम तऽ अपने कहिये रहल छियै अगर आसोपासके आदमीके कहैत छिअनि हुनके देबऽके छियै तऽ हुनके जिताबऽके छै हँ सबगोटा मिलकऽ जितबियौ हुनका हँ हँ हँ हँ हँ ठीक छै ठीक छै